جی جی ہاں سر آپ کون جی

ابھی تو میں جسٹ میٹنگ کے لیے اِدھر آیا ہُوا ہوں میرے کو لگ بھگ ایک گھنٹہ لگے گا سر ابھی آپ ویٹ کریں گے ہاں بیٹھیے وہاں چیئر لیجیے بیٹھیے چائے پانی پیجیے میں تھوڑا میٹنگ اٹینڈ کر کے آتا ہوں باس آنے والے ہیں ایکچولی آپ کا ایکسپیریئنس کتنا ہے اوکے آپ کی جاب اوکے ہے بس ایکسپیرینس کہاں کہاں سے رٹا ہُوا دو سال کا کورس کوئی آپ اگر کوئی بتا سکتے ہیں کیسا یعنی کدھر کدھر آپ کیا سچویشن کیسا آپ سیٹ کرے اُس کو

ڈیٹیل میں بتائیے یا آٮٔی نو دیٹ بٹ آٮٔی نیڈ ٹو ایک دم ذرا ڈیٹیلس بتائے تو آپ میرے کو جی جی جی جی اوکے جی اوکے میں تو دیکھیے ابھی اِدھر انٹر ہُوا ہوں آفس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کل میں آپ کو ٹائم دے دوں کل آپ کوئی ٹائم نکال سکتے لگ بھگ دو ڈھائی بجے تین بجے کا ساری آپ کا ٹائم ٹائم وہ ہُوا آپ ایسا نِراش مت ہوئیے آپ کل آئیے انٹرویو بھی ہے دیکھیں گے کل